बाइक सालायनायाव जोंनो सेभनि थाखाय हेलमेट नांगौ आरो गोजां बोथोरनि गोजां बोथोराव बाइक सालायबा जों ग'स्ला जेकेट जोमो लंपेन ज'था

लोगोसेयाव जोंनो ड्राइभिं लाइसेन्स नांगौ गारि आर सि आरो जों गोजान लामा हान्थियोबा हान्थिनाय हान्थिलांनायाव जों पिकनिकफोर जानो थाङो गोजान लामा हान्थिनानै जों बेवहाय पिकनिक जानो थांनायाव जोङो लोगोफोरजों रंजाहैयो मोसाहैयो जों दा आरो जों बे लामा ससेयाव थांलाय फैलाय बा हान्थामेला लामायाव गारि थाव जोबनानै जोबोब्ला जोङो लोगोफोरनि बाइकखौ लाथ'नानै थाव द'खानाव लानानै फैयो आरो जों आरो लोगोसे आरो जोङो बाइकखौ जों लानानै फैफिनो बिदिनो गोजान लामा हान्थिनो मोजां बाइकजों थांनोबो लोमजाबा साजाबा मुलि बायदिसिनाफोर लायनो लायो

आरो सोरखौबा दोनलांब्र'बनोबो जों हायो बाइकजों आरो बिनि थाखायनो जों माबा मोनसे आरजेन्त खामानियावबो जों थांब्र'बनो हायो बिनि थाखाय बाइकआ मोजां आरो जोङो बहाबाफोर आलासिफोर जानो थाङोब्लाबो जों बेजों मोजां बाइकजों

थांलाय फैलाय खालामनो हान्थिनोबो मोजां जायो आरो लोगो लोगोयाव हेलमेटखौ गान्थारनांगोन आरो ग'स्ला जेकेट नांगौ आरो जुथा लंपेन सस'मा गानथार नांगौ बाइक गाखोयोबा